ہمارے علاقے میں ٹیک سپورٹ سسٹم بہت زیادہ خراب چلتا ہے اور بہت زیادہ جیسے کہ ٹیک سپورٹ سسٹم ہمیں سب مطلب چلتا نہیں ہے مطلب رک جاتا ہے اور بارش وغیرہ جیسے ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمیشہ ٹیک سپورٹ سسٹم رک جاتا ہے اور کسی کو فور جی ہے تو وہ پہ رک جاتا ہے نیٹ ٹیک سپورٹ سسٹم کام ہی نہیں کرتا بالکل بھی مطلب اس کو دیکھ رہے ہیں ہم تو وہاں پہ ٹیک سپورٹ سسٹم بالکل نہیں چلتا ہے پورا پورا دن نہیں رات میں تو اچھی خاصی چل جاتی ہے جیسے آتا ہے تو اچھی چلتی ہے اور پھر اس کا جیسے جیسے دن ہوتی ہے تو وہ بالکل نہیں چلتا ہے اور یہاں پہ ٹاور دور ہونے کی وجہ سے اور بہت پریشانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم کسی چیز کو دیکھنا آتا ہے تو وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں ارجنٹ چیز نہیں کر پاتے ہیں اس کی وجہ سے ٹیک سپورٹ سسٹم کا یہاں پہ سرکار کہ یہاں پہ اس پہ دھیان دیں اور اچھا کروائے لگوائے ہر جیز کو اور یہاں پہ اچھا اچھی مطلب سودھا دے